जोङो दाउफोरखो फिसिनो गोनांबा सिगां मोजां जोलै नायनानै हाथायाव बायनानै लाना फैयो लाबोनानै बेखौ फेदेरो फेदेरनानै बेयो फिसा होबाथाइ फिसाफोरखौबो जों मोजां फेदेरनानै गेदेर गोलाव खालामनानै बेखौ फान्नानै रां मोनो अमाफोरखौबो जों बायना लाबो बायना लाबोनानै बेखौ आदार दाना भिटामिन चिटामिन होनानै फेदेरो फेदेरनानै फानो हाथायाव फानहरो फानहरनानै बे फैसा मोननायजों आरो फिसा बायना लाबोनानै फेदेरो फेदेरनानै जोङो बेफोरखौ फान्नानै अमा फाननायनि फैसाफोरखौ अमा दाउ फान्नाय फैसाफोर दोन्नो जोङो नखरनि बाइ बांग्ला सहाय जायो